नोंथाङा ओरैनो थानाय समाव मा खालामनानै मोजां मोनो आंथ' ओरैनो थानाय टायेमाव समाव आं न'आव थानाय टायेमाव आं न'नि खामानिखौनो मावस्रांगोरो सिगां बिनिफ्राय आङो ओंखाम ओंख्रि संनो मोजां मोनो आरो ओंखाम ओंख्रि संनानै जाखाङोब्ला दसे सम ओरैनो मबाइल नायनानै थानो मोजां मोनो बेनिफ्राय ओरै इकसासाइस खालामनो गोसोबा आङो मोसायो मोसानानैनो जेनोबा गोलोमदै गहोनानै आङो मोजां मोनो मोदोमखौ मानि देहाखौ फिट लाखिनो मोजां मोनो बेनिफ्राय ओरै बेलासि टायेमाव आंनो साहा नांगौ मानि आं साहा लोंनानै बिराद मोजां मोनो बेनिफ्राय आं न'आव थानाय टायेमाव आं बांसिनानो मानि खामानि मावनानै बा माबा मोनसे खामानि मावनानै थानो मोजां मोनो ओरैनो आङो आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय कि आंनि जानाय लोंनायखौ आं आंनो संनानै बा आंनो मावनानै जानो मोजां मोनो जि जोमफोरखौ आं गावनो सुस्रांनानै लानो मोजां मोनो बिनिफ्राय ओरैनो लोगोफोरजों बो बेरायनो मोजां मोनो मालाबा जुदि न'आव खामानि जोबस्रांबायबाय बा आं लोगोफोरजों बायह्रायाव थांनानै बेराय हैयो